हमारे गाँव में कमर दर्द के लिए प्रचलित घरेलू उसा कुछ ऐसे हैं जैसे कि चोट लगने के बाद उस हल्दी को तेल में गरम करके उसे बांधते हैं प्याज को बांधते हैं जिससे दर्द न हो और वो ठीक हो जाए इस तरह के कई प्रकार के प्रचलित ख्रेसू उपचार है जिसे हम प्रयोग करते हैं गाँव में अक्सर लोग कमर में दर्द होने होते हैं तो मुव लगाते हैं दर्द की कई चीजियाँ लगाते हैं दवा खाते हैं और उसे हल्दी गरम करके उस लगा बांधते हैं प्याज़ को बांधते हैं जिससे हमारा दर्द कम हो और इस तरह के कई इलाज हैं जो हमें गाँव में देखने को मिलता है जानने को और इसी तरह से हम उसे क्या कह यूज़ करते हैं क्या कहते हैं कि एस हमारा काम आसान हो जाए और हमें क्या कहते है कि इलाज के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े इसलिए हमारे गाँव में इन सब चीज़ों का व्यवस्था रखते हैं और क्या कह जानकारियाँ होती है लोगों को पहले के लोग इसी तरह से अपने इलाज को करते थे और कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता था इन सब इलाजों के लिए घर में कई सारे नुक्से हैं नुस्खे का प्रयोग किया जाता था करते थे और हल्दी हो गया इन सब चीज़ों को पीसकर लगाते हैं प्याज़ को गरम करके उसे भूनकर उसे बांधते हैं कि वो कमर दर्द दूर हो जाए और दवा भी न करना पड़े इस सब कई सारी ऐसी गाँव की इलाजें प्रचलित हैं जो हमारे कमर दर्द कई सारे दर्दों में काम आती हैं